مجھے اپنے پین کارڈ کی تفصیلات میں اپنے ایک نئے ای میل آئی ڈی کو ایڈٹ کرنا تھا تو اس کے لیے میں نے سب سے پہلے اپنا پین کارڈ جو پورٹل پر ہوتا ہے اس پر لاگ ان کیا اور اپنا جو نیا ای میل آئی ڈی بنایا تھا اس کو اس میں فل کیا جو ای میل آئی ڈی کا آپشن ہوتا ہے اس میں فل کیا اور پھر اوکے کے آپشن پر کلک کر کے میں نے اپنا نیا ای میل آئی ڈی پین کارڈ میں درج کرایا اور یہ ایک سے دو گھنٹے میں میرا نیا ای میل آئی ڈی پین کارڈ کے پورٹل پر ایڈٹ ہو گیا تو یہ میرا عمل تھا جو میں نئے ای میل آئی ڈی کو پین کارڈ کے پورٹل پر ایڈٹ کرنے کے لیے کیا اور میں نے یہی یہی کام کیے ہیں